जॾहिं मूं वटि समय घटि थींदो आहे ऐं समान बि घटि हूंदो आहे तॾहिं मां सोचे वठंदी आहियां कि मूंखे छा ठाहिणो आहे मां सभी सभिनी खां पहिरीं थूम बसर ऐं टमाटा कठा कंदी आहियां उन्हनि खे सन्हो सन्हो कटंदी आहियां उन खां पोइ कढ़ाईअ में हल्को सो गिह ऐं जीरो विझी इन्हनि खे विझी छॾंदी आहियां इन्हनि मां सुठी टमाटे जी चटनी ठही वेंदी आहे हिन में थोरो नमक ऐं मिर्च मिलाए सवादु ईंदो आहे इन करे जॾहिं बि घटि समय थींदो आहे मां टमाटे जी चटनी थूम ऐं टमाटे जी चटनी बसर सां गॾु विझी ठाहींदी आहियां जेकी खाणइ में ॾाढी सुठी लॻंदी आहे त इन खां पोइ हीअ रोटी हीअ सब्जी चाहे रोटीअ सां खायो चाहे रुखी खायो त बि सुठी लॻंदी आहे इन करे घटि समय में मां थूम टमाटे जी चटनी ठाहींदी आहियां